भारत में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा खाधा हूंदा आहिनि हर हिकु क़ौम जे माणहुनि जो खाधो अलॻि अलॻि हूंदो आहे असांजियूं मुख्य रोटियूं आहिनि दाल पकवान कड़ी चांवरु मां साई भाॼी पुलाउ सिरो कुटी सयूं पटाटा ऐं हुननि में असां अलॻि अलॻि मसाला कमु आणींदा आणियूं था असां राति जे वक़्तु सयूं जी खीड़ी बि ठाहिंदा आहियूं बाक़ी मसाला त सभु उहे ई आहिनि कमु आणींदा आहियूं जेकी बि॒या माण्हू कमु आणींदा आहिनि